मुझे उस समय के बारे में याद है जब मैने अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण निर्णय लिया था जब मैने बारहवीं की परीक्षा सफलतापूर्वक की तो मुझे यह फैसला लेना था कि मैं आगे की शिक्षा किस प्रकार प्रारंभ रखूँ मैं अपनी मुझे किस क्षेत्र में जाना है और किस क्षेत्र में नहीं जाना ये मेरी जिंदगी का महत्वपूर्ण फैसला था तो मैने लोक संघ सेवा आयोग में जाने का निर्णय लिया और निर्णय ये निर्णय मैंने लिया क्यूँ ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मैंने मुझे समाज में जाना है और समाज को सुधारना है इसीलिए ये मैंने लोक संघ सेवा आयोग में जाने के लिए यह अपना एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है